असां किसाननि जे लाइ जेकी आहे हिकु ॾाढी सुठी पॉलिसी हींअर जेकी आहे चालू करणु चाहियूं था जंहिंमें असां चाहियूं था की किसाननि खे जेके खेती जेकी आहे उहा करण जे लाइ सुठे में सुठा क्वालिटी जा बिज मिलनि सुठी क्वालिटी जा बिज मिलण सां हिकिड़ो किसान खे इहो फ़ाइदो मिलंदो की हुन जी जेकी आहे पैदावार जेकी आहे उहा ॾाढी सुठी थींदी ऐं जेके हीअं बिज आहिनि काफ़ी हुननि खे घटि जेकी आहे अघ में मिलनि छोजे करे किसाननि जी हालति जेकी आहे उहा जेकी आहे की हुननि खे जेतिरो घटि अघ में मिलंदा हुननि जे लाइ उहा काफ़ी सुठो थींदो ऐं ॿियो जेको आहे जेतिरो थी सघे थो त किसान जे आहिनि उहे पंहिंजे खुशीअ सां जेकी आहे खेतीअ जी पैदावार कंदा ऐं हुननि खे अघ बि सुठो मिलंदो ऐं जेके वर्कर आहिनि हुननि जे लाइ इहा पॉलिसी चालू करणी खपे की वर्कर जेके कम कनि था हुननि खे हुननि जो बराबरि महिनत जो हिसो मिलणो खपे मतिलबु हुननि खे कमु जा पैसा बराबरि मिलनि तॾहिं ई उहो जेको आहे कम जे लाइ ख़ुशि थींदा ऐं हुननि जी जेकी आहे घर जूं हालतूं बि सुठियूं थींदियूं